हमारे गाँव में खड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है हें जैसे मतलब हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है औ जो है सभी लोग बहुत अच्छे विचार से बातचीत करते हैं किसी प्रकार का कोई गलत शब्द नहीं बोलता लेकिन कुछ हैं कुछ अग बच्चे हैं जो अनपढ़ों जैसा बात करते हैं जैसे रे का प्रयोग करते हैं औ जो हैं कि अपने बड़ों से अच्छे से बात नहीं करते गलत शब्द बोलते हैं बस उसी को उस सुधार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा देने के लिए स्कूलों में भेजना चाहिए जहाँ अच्छे जो है कि बच्चे को कुछ सिखाया जाए शिष्टाचार जैसी बाते बताया जाए कि बड़ों से अपने छोटों से कैसे बात करना चाहिए यही सब सभ्यता जो है और बच्चो में नहीं है सभी लोग सही ढंग से जब हिंदी का प्रयोग करें या खड़ी भाषा का उपयोग करें तब तो अच्छा जो है कि बच्चों में परिवर्तन दिखाई देगा एक जैसा सभी लोग जब व्यवहार करें तब बच्चे भी अच्छे से व्यवहार मतलब कि बातचीत करें वही जो है कि कुछ अनपढ़ लोग हैं जो सही ढंग से बात ही नहीं करते तो उनके घर के बच्चे भी सही ढंग से बात नहीं करते तो बस इसके लिए हमें क्या कहिए करना चाहिए कि जाके बच्चों को स्कूल भेजें और वहाँ के शिष्टाचार जैसे बातें सीखें और घर पे भी प्रयोग करें तभी तो जो है कि हमारी भाषा आगे बढ़िया सब बोल बोला जा पाएगा और जो है कि गाँव के बच्चे जो है कि खड़ी भाषा में बात कर पाएँगे तो बस बस गाँव गाँव में जा करके जैसे घर पे जो है कि मम्मी पापा जो और लोग हैं जो ख सही ढंग से बात नहीं करते उन्हें भी प्रेरित किया जाए कि बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें कैसे बातचीत करें और क्या सिखाए उन लोग को और यही सब जो है कि हम लोग को गाँव में अपने खड़ी भाषा का प्रयोग करने के लिए थोड़ा सा प्रेरित करना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए